जेल्लै अस सबे में हमेशा अपने दोस्तें कन्नै ही सवेरै जन्ना होन्नां रन्निंग उप्पर उं'दे गल्ल अस अपने दोस्तें कन्नै जन्ने होन्नें ओह्दे कन्नै असें गी मी काफी अच्छा ऐक्सपीरियेंस मिलदा एह्दे कन्नै केह् होंदा कि अस इन्नी जल्दी बोर बी निं होन्ने होन्नें दोस्तें कन्नै दौड़ लाने कन्नै बड़े फायदे होंदे एह्दे कन्नै केह् होंदा असें गी जैदा बोरिंग बी अस फील नेईं करी सकदे दोस्तें कन्नै हमेशा दौड़ना चाहिदा में ते दोस्त सवेरै उट्ठियै जल्दी उट्ठियै अपने दोस्तें कन्नै गै दौड़न जन्ना होन्नां क्योंकि जिल्लै में कल्ले दौड़नां दौड़दा रेहा में थक्की बड़ी जल्दी रेहा जंदा हा पर मी इक ते थकावट बड़ी जल्दी साह् बड़ी जल्दी चढ़ी जंदा हा में हमेशा मतलब बोरिंग फील करदा हा ओह् हमेशा मतलब मेरे कोलू ना जिन्ना फार अग्जाम्पल में जिन्ना टार्गेट होंदा बनाए दा कि में दस दिन दौड़ना ऐ दस्सें दिनें बिच्च केह् पता में द'ऊं दिनें च थक्की जां क्योंकि मेरे बिच्च इक दो चीजें कोला मतलब थक्की जंदा निं फिर ओह्दे बिच्च इ'यां मतलब बोरिंगनैस्स आई जंदी ही कि में नेईं दौड़ना लेकिन जिल्लै अस अपने दोस्तें कन्नै दौड़नें नी ओह्दे कन्नै केह् होंदा साढ़े अन्दर मतलब अस इन्नी जल्दी बोर निं होंदे है नी ओह्दे बाद अस हमेशा मतलब फुर्तीले रौह्न्ने होन्ने कि अज्ज में दौड़ना ऐ अपने दोस्तें कन्नै दौड़ना ऐ फिर ओह्दे बाद में अपने दोस्तें कन्नै जिल्लै में दौड़ना शुरू कीते दा ऐ ना ओह्दे बाद केह् आखदे न मतलब कि मी ते काफी अच्छा ऐक्सपीरियंस मिलेआ अपने दोस्तें कन्नै दौड़ने दा क्योंकि जिल्लै में अपने दोस्तें कन्नै दौड़दा रेहा हा ओह्दे बाद केह् होएआ में काफी जैदा खुश रौह्ना सिक्खी लैता है नी अपने दोस्तें कन्नै असें गी प्रसन्नता मिलदी असें गी साढ़े अन्दर इक ऊर्जा औंदी ते असें गी दौड़ हमेशा सवेरै उट्ठियै जल्दी लानी चाहिदी सवेरै जल्दी मतलब सूर्य उदय होने कोलू पैह्लें पैह्लें असें गी उट्टी जाना चाहिदा और उट्ठियै असेंगी दौड़ लानी चाहिदी ते सवेरै उट्ठियै जिल्लै दौड़ लान में अपने दोस्तें कन्नै जंदा हा ओह्दे बाद मतलब कि मी मेरी ते इक हैबिट ही बनी गेदी कि दौड़ना गै दौड़ना ऐ क्योंकि जिसलै अस कल्ले दौड़नें ना अस केह् दौड़ने आं अस बड़ी जल्दी थक्की जन्ने आं बड़ी जल्दी अस हार मन्नी लैन्ने आं लेकिन जिल्लै अस ग्रुप बिच्च दौड़ने आं अपने दोस्तें कन्नै दौड़ने आं एह्दे कन्नै केह् होंदा अस इन्नी जल्दी थक्कने निं होन्नें पर जिल्लै अस अपने ग्रुप बिच्च कोई बी कम्म करचै नि साढ़े अन्दर हमेशा इक कंपीटीशन दा भावना आई जंदी कि असें इस बं कि असें असें असें हार नेईं मन्ननी असें मतलब कि अगर अस असें रैगुलर रौह्ना ऐ है नी साढ़े अन्दर एह् नेही जेह्ड़ियां चीजां औंदियां टीम वर्क जेह्ड़ी होंदी ना एह्दे कन्नै साढ़े अंदर एह् नेही चीजां जेह्ड़ियां हैन ओह् बनी जंदियां यानि कि एकता एकता बिच्च बड़ी शक्ति होंदी ऐ ते में रोज सवेरै उट्ठियै अपने दोस्तें कन्नै दौड़ लान जन्ना होन्नां होर जिल्लै दा में अपने दोस्तें कन्नै दौड़ लान जन्ना होन्नां अस अपने घरै दियां गल्लां बी इक दुए कन्नै शेयर करने होन्नें अपनी जेह्ड़ी लाइफ च गल्लां होंदियां जेह्ड़ियां ओह् बी शेयर करने होन्नें हस्सने बी होन्नें होर बोर बी बड़े घट्ट होन्ने होन्नें होर फिर ते असें गी मतलब कि ना इक लत्त लग्गी जंदी कि असें गी रोज सवेरै जल्दी उट्ठना ऐ होर रोज असें रन्निंग उप्पर जाना ऐ होर अपना जेह्ड़ा पसीना ऐ जेह्ड़ी साढ़े शरीर दी गंदगी ऐ जेह्ड़े साढ़े रोग लगदे न ओह्दे कोलूं बी असें गी छुटकारा मिली जंदा होर जिल्लै अस सवेरै उट्ठी उट्टियै हस्सने होन्नें सवेरै उट्टियै जो ऐक्सर्साइजिस करने होन्नें एह्दे कन्नै जिन्ने बी रोग होंदे जिन्ने बी साढ़े शरीर दी रोग होंदे ओह् अस्सी परसैंट केह् होंदे खत्म होई जंदे ते मी इ'न्ना लगदा ऐ कि में ते इ'यै आखना चाह्न्ना ऐ कि असें गी रोज सवेरै जल्दी उट्ठना चाहिदा मी ते इन्ना अच्छा ऐक्सपीरियंस मिलदा ना अपने दोस्तें कन्नै रन्निंग करने दा एह्दे कन्नै इक ते मेरी जिन जिन्नियां बी मतलब शरीर दे रिलेटिड मेरा शरीर हमेशा तंदरुस्त रौंह्दा मेरा मानसिक संतुलन हमेशा बने दा रौंह्दा में हमेशा मतलब फिट्ट फील करना होन्नां मी कोई बी चीज दी इन्नी ओह् निं होंदी मेरा मतलब में फिजीकली मैंटली हमेशा अच्छा फील करना होन्नां दौड़ लाने दा सब तों बड्डा फायदा केह् होंदा जिन्ना अस दिक्खने आं अजकल्ल जागत अजकल्ल जागत सतारां ठारां उन्नी साल दे जेह्ड़े बच्चे न कालज पढ़दे बच्चे उं'दे बी ढिड्ढ जेह्ड़े हैन ओह् बाह्र निकली जंदे जिन्ना कि बड्डे बड्डे भाइयें दे पेट बाह्र औंदे ना इन्ना यानि कि ओह् फिजिकली फिट्ट निं हैन ओह् दौड़ निं लांदे न ओह् आलसी न तां तरी इस तरीके कन्नै उं'दा पेट बाह्र आई जंदा ते मी इन्ना लगदा असें रोज सवेरै उट्ठियै पानी पीना चाहिदा होर पानी पीऐ दौड़ लानी चाहिदी जेह्दे कन्नै केह् अस नां जैदा दुबले पतले रौह्चै ना जैदा मुट्टे होचै असें गी इक स्लिम बाड्डी जेह्ड़ी ऐ इक बाडी दी शेप होंदी जेह्ड़ी इक स्हेई बाडी होंदी ओह् असें गी प्रदान होई जंदी होर इ'यां एह् असें गी तां प्रदान होनी ऐ अगर अस रैगुलर रन्निंग करचै रैगुलर अस दौड़ लान जाचै होर एह्दे कन्नै साढ़ी जेह्ड़ी बुद्धि ऐ ओह्दे बिच्च बी ऊर्जा औनी अस फुर्तीले बंदे बनगे अस हर ज'गा कामयाब होई सकने आं होर जेह्ड़ी साढ़ी बुद्धि ऐ ओह्दी बी बृद्धि होंदी ते दौड़ लाने दे जेह्ड़े हैन ओह् बड़े जैदा फायदे लेकिन अगर अस अपने दोस्तें कन्नै जां कोई कल्ब कन्नै मिलियै दौड़ लान्ने आं ना ओह्दे ते बड़े जैदा फायदे न क्योंकि ओह्दे कन्नै इक ते असें गी थकावट बड़ी घट्ट होनी साढ़ा जेह्ड़ा साढ़ी जेह्ड़ी लगन ऐ ओह् कम्म कोलू रिलेटिड ओह् बी हमेशा बनी रौह्नी होर साढ़े अन्दर जेह्ड़ी खुशी दा कोई ठिकाना निं रौह्ना ते में ते इ'यै आखना चाह्न्नां कि हमेशा दौड़ लांदे रौह्ना चाहिदा रोज सवेरै उट्टियै सूर्य उदय कोलूं पैह्लें पैह्लें असें गी दौड़ लानी चाहिदी